اتر پردیش جو ہے بیرونی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اب کیونکہ ٹیکنالوجی کافی زیادہ پیمانے پہ پھیل چکا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب باہر کی چیزیں یہاں ہندوستان میں اور اتر پردیش میں تک پہنچنے لگی ہیں جیسے کہ یہاں پہ چائنیز کھانے ملنے لگے ہیں اور اٹیلین کھانے بھی ملتے ہیں وہاں کے کپڑے بھی یہاں آ چکے ہیں اور ہمارے جو ہے ہندوستانی کپڑے اور اتر پردیش کی جو ساڑی کرتا شلوار قمیص جو کپڑے ہیں وہ لوگوں نے پہننا چھوڑ دیے ہیں اور مغربی کپڑے جو ہیں جیسے کہ جینس اور جیسے کہ ٹاپ کرتی یہ سب پہننا شروع کردیا ہے اسی طرح اب لوگ جو ہے مذہب سے دور ہورہے ہیں کیونکہ جس طرح سے مغربی تہذیب میں لوگ مذہب کو نہیں مانتے اسی طرح اب یہاں اتر پردیش میں بھی لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں اور کھانے کے معاملے میں یہ ہے کہ اب لوگ گھر پہ کھانا پکانا کو کھانے پکانے کو کم ترجیح دیتے ہیں اور باہر کے کھانے کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں اسی طرح اب زیادہ تر لوگ جو ہے زیادہ تر لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہوکر اپنی تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں